हेलो सर स्विग्गी से बात कर रहे हैं देखिए मैंने एक खाना ऑर्डर किया था जिसको मैंने उस ऑर्डर को निरस्त किया है फिर से कैंसिल किया है तो मैंने जो पैसा वालेट के मध्यम से पे किया था मै चाहता हूँ कि जो पैसा मैंने जी आपको खाने के खाने का जो ऑर्डर किया था उस उसके बदले जो पे किया है उस पैसे को मुझे रिटर्न किया जाए तो मेरे वालेट में ही मैं चाहता हूँ कि वो धनराशी मेरे वॉलेट में ही जमा हो ताकि मैं उसको अपने बचत खाते के माध्यम से निकल सकूँ या फिर दोबारा खाना ऑर्डर करने के लिए उसका उपयोग कर सकूँ अतः से विनम्र अनुरोध है कि मैंने जो खाना ऑर्डर किया था उसका पैसा मुझे वापस किया जाए